नमस्ते कौन

कहाँ पर बनवाना है का नाम आपका नाम क्या है नाम कान्ता कितने दरवाज़े बनवाने हैं आप को

वो आप को ही भरना पड़ेगा नहीं एक दरवाज़े का हज़ार रूपये हाँ हज़ार रूपये तो कम ही है कहाँ ज़्यादा है तो लोहा आप लाओगे या हम ले कर आएंगे तो तो भाई आप को अलग चार्ज देना पड़ेगा उसका आप को अलग पैसे लगेंगे उनके लोहा लाने के ऐसा नहीं कम कम्पलीमेंटरी तो उसका अलग पैसा लगेगा आप को ओके मतलब देखो एक उसके पाँच हज़ार रूपये है हाँ ज़्यादा कहाँ हैं बहुत ज़्यादा आप घर के हो इस लिए इतने ही दे रहे हैं नहीं तो ये नहीं तो फिर एक के ही सात हज़ार लेते हैं इसी लिए ही तो हम ने आप से कम लिए हैं नहीं तो हम हम एक गेट के पाँच हज़ार रूपये रहता हैं हाँ वो वो वो तो हमारा काम अच्छा होगा तभी करोगे ही हाँ वो तो पाँच हज़ार से कम तो अभी लेंगे नहीं कितने बनाने हैं कितने कितने फुट ऊपर वाले दो दो मंज़िल बनाने है तो फिर एक मंज़िल का आप को लगेगा छः हज़ार

फिर इसका माल भी लाना पड़ेगा और दरवाज़े कितने बनवाने हैं ठीक है दरवाज़े कितने बनवाने हैं और ये कुटे कैसी लगवानी हैं मज़बूत बनाना है पर कूठी कैसी लगानी हैं स्टील की या लोहे की कूठी होती है ना दरवाज़े में कौन सी होना है इनका उसका उसके ऊपर कुछ बनवाने है या सिम्पल ही बनवाने हैं इसकी डिजाइन कैसी होना चाहिए चौखट ये या चौखट वाली और शीशा वीशा डलवाना है उसके अंदर या फिर ऐसा ही शीशा डलवाना है क्या गेट पर ठीक है सिम्पल प्लेन ही बनवानी है ठीक है ओके